सर जि'यां के तुसें गी पता ऐ के अ'ऊं अक्सर गै थुहाड़े रैस्टोरैंट च औंदा रौंह्दा हा ते मेरियां जेह्ड़ियां फेबरेट हियां कलाड़ी कुलचा मोमोस बरगर पिज्जा अ'ऊं खंदा हा इस चाल्ली तुस मिकी एह् सनाओ ओह् इस बेल्लै एह् सब्भै चीज़ां जेहड़ियां हैन ओह् थुहाड़े रेस्टोरेंट च मजूद हैन जां नेई हैन